आमच्या वाड्यान खूब लोक आसा तितून खुबशीं भुरगीं चडशीं भुरगीं आसात भुरगीं चडशीं सकाळचीं आनी सांजची चडशीं बुरगीं सांजचीच येता खेळपा खेळ जशें की बेडमिंटन खो खो लंगडी फुटबॉल फुटबॉल जाल्या चडूच खेळटात चेडे भुरगे चडशे फुटबॉलूच खेवतात आनी चेडवां भुरगीं बसून तितून वयतात चेडो चेडूं पयनासतना तीं दोनी हितून खेळटात एक फाट हें करून खेळटात दोगूय जाणा मागीर कबड्डी लिपच्यांनी धरच्यांनी धरच्यांनी जाल्यार खुबूच खेळटात भुरगीं मागीर लंगडी धाकटी भुरगीं लंगडी खेळटात तशेंत ताबलांनी मागीर जायते तरेचें खेळ खेळटात सो म्हजो आवडटो खेळ बेडमिंटन सो बेडमिंटनान हें डबल्सूय मेळटा आनी सिंगल्सूय खेळटा सिंगल्स म्हणजे एकलो ऑपोजीट ऑपोजीट हेजेर दोगू जाणा सिंगल सिंगल खेळटात तितून वीस अशे पोयंट्स आसतात वीस ते विसूय तुयें हें कोरपा जाता डिफीट कोरपाचे आसता ऑपोजीट टिमीक सो फस्ट सिंगल्सान खेयटा तीन तीन हें आसतात ट्राय आसतात फस्ट हितून एक हांव जिकलो जाल्यार मुकारलो तो हारलो ते दुसरोय हांव जिकलो तो हरलो जाल्यार गेम कंम्प्लीट जाता इफ जरी तर हांव हांव एक हितू हारलें आनी तो जिकलो जाल्यार आनी आनी दुसरें हितून हांव जिकलें दोगांय जिकली म्हणल्या फस्ट हितून तो जिकलो सेकँड रावंडा हांव जिकलें जाल्या तिसरे हितून गोनी भितरलो खंयचो एक जिकता तो विनर सिंगल्साक मागीर डबल्स खेळटात तशें डबल्स म्हणल्यार एक एक टिमी दोग जाणां म्हणल्या ऑपोजीट टिमी दोग जाणा आनी ह्या सायडीन दोग जाणा आनी सबस्टिट्यूट बसून आसताय एकलें कोणीय इनजर्ड जाल्यार दुसरो येता आनी तशेंच दोनी भितरले कोण जिकता तो स्टेट लेवला वयता तसो इश्कोलांनी खेळटा तशें स्टेट स्टेट लेवला वयता डिस्ट्रिक्ट लेवला वयता मागीर तशें कोन मागीर आनी घोराको आनी घरा कडेन खेळटा तेन्ना सोगलीं एकवटान सोगलीं खेळटात आनी अशें एक पाटी अशें बसून केलो आहा लायक सोगल्याको पयशे काडून एशें कोन्न एशे को गेम केलो आहा बेटमिंटना हितुनूच हें केलो आहा टुर्नामेंट लायक मागीर तितून म्हाका एशेंको एक पार्टनर पार्टनर दिलो आहाय चिट्स काडून मागी तितून हांवूं जिकलो आहा आसलें आनी मागीर अशे तोरेन अशें एकवटान अशें करून गेमी खेळटाय बेडमिंटन